हेलो जी जी जी जी मैम मिल जाएंगा आपको किस बजट मे चाहिए आप जैसा चाहे वैसा मिल जाएंगा पंद्रह हज़ार से स्टार्टिंग है जी तीस हज़ार के लगभग वॉरेंटी भी रहेंगी मैम दो साल की

आइटम तो बहुत सारे हैं मैम पर आप रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हो तो हमारे पास एक वर्लपूल का है डबल डोर वाला बहुत अच्छा फ्रिज है वो आपके बजट में भी आ जाएंगा उसमे आप आपके गर्मी के हिसाब से उसका टेम्प्रेचर आगे पीछे कर सकते हो उसमे डबल डोर है तो आप उपर कुछ भी ठंडा रख रहे हो आइसक्रीम के लिए वो अलग रहेगा पानी की बोटल के लिए अलग सब्जियों के लिए अलग ड्रोज रहेगा ऐसा मतलब वो बहुत अच्छा फ्रिज है हाँ मैम अलग अलग रहेंगी सबकी प्राइज जिसकी मतलब हाँ मैम सारी फैसलिटी मिल जाएंगी आप मतलब बड़ा लोंगे तो थोड़ा बजट ज़्यादा जाएंगा छोटा लोंगे तो थोड़ा कम जाएंगा पर फ्रिज बहुत ही मैंने आपको बताया ये फ्रिज बहुत अच्छा है नहीं मैम ऐसे लाइट वाइट की कोई समस्या नहीं आएंगी आप बेफिक्र रहिये हाँ मैम किस्त में भी मिल जाएंगा न जी जी मैम जी मैम